गीत बगैरा सिक्खनै बास्तै ग्रांऐं च कोई गुरू बगैरा ते होंदे निं हैन ते ग्रांऐं च अस लोग जादै करी जिसलै कोई साढ़े घर ब्याह् होंदे न ते दादियां बगैरा गांदियां न ते उ'नें गी दिक्खी दिक्खी अस करी लैन्ने होन्ने कोई ढोलकी बजाना घोड़ियां होइयां सुहाग होइये एह् सारियां चीज़ां जिसलै इक्क दूऐ दे घर कुड़ियें दे ब्याह् होंदे सुहाग गांदे गीत बगैरा गांदे ते उद्धरा सिक्खनै गी लब्भी जंदे न ते जेह्ड़े मतलब कि मुढ़े दे ब्याह् होन ते उं'दे मतलब कि घोड़ियां ते गीत लब्भी जंदे न ते कुड़ियें दा ब्याह् होऐ ते सुहाग ते गीत गांदे न जित्थै सत्संग बगैरा होऐ ते उत्थै कीर्तन बगैरा भजन बी होंदे भेटां लब्भी जंदियां माता रानी दियां सिक्खनै आस्तै इ'यां ग्रांऐं बिच्च कोई गुरू ते लभदा निं ऐ कि जित्थै कोई सिक्खनै आस्तै जाऽ पर इ'यां ग्रांऽ च लोग घर गै जिसलै कोई होंदा ऐ ब्याह् ते कोई बी गीत ते उद्धर गै ढोलकियां बगैरा बजांदे ते उद्धर गै सब कुछ जेह्ड़ा ऐ ते गाने गी सिक्खनै गी लब्भी जंदा ऐ ते जेकर लोग कोई बाह्र बी निं जंदे हैन कि बाह्र कुत्थै जाना सिक्खनै आस्तै ते एह् दोआरै इक्क दूऐ गी गै दिक्खी सुनियै गै ते इं'दे कोला गै दिक्खने सुनने गी लब्भे ते इत्थुं गै अस सुनने आं बाकी साढ़े ग्रांऽ च जिसलै बी कोई ब्याह् जां इक दूऐ गी गै दिक्खी दिक्खियै फिर गै होई जंदा गांने गांदे दिक्खेआ इक गी ते उं'दे कोला अस सिक्खी लैन्ने होन्ने आं जां फ्ही कोई उं'दे घर आए दा होऐ ते ओह् कोई नमां गाना गाए ते भरोसा लब्भी जंदा गाने बास्तै इ'यां ते कोई ग्रांऽ च केह् होंदा निं ऐ गुरू जां कोई टी वी अजकल्ल दिक्खियै जां मंदर च जाओ ते मंदर च सत्संग बगैरा सुनो ते उद्धर भजन लब्भी जंदे न गाने गी अजकल्ल बैसे ते टी वी चली पेदे न टी वी च सुनी लैने उद्धरू लब्भी जंदे फोन आई गेदे न ते फोन च अजकल्ल फेसबुक च दिक्खियै ते भजन गीत जेह्ड़ा कुछ तुसें दिक्खना होऐ लेकिन पैह्लें आह्लें लोकें गी ते बिलकुल एह् चीज ऐनी ही पैह्लें लोक ते इक दुए दुजे घर गै जंदे हे ते उ'नें गी लभदा हा सिक्खनै आस्तै कुछ ना कुछ ते एह् नेईं ऐ हा लेकिन जेह्ड़ा अज्ज दा जमाना ऐ अज्ज जेह्ड़े स्कूल बच्चे जा'रदे न ओह्बी सिक्खी सकदे न फ्ही स्कूलें च हैन स्कूल बी गाने बजाने आह्ले टीचर ते जेह्ड़े थोह्ड़े पढ़ने आह्ले बच्चे ते उ'नें गी थोह्ड़ा लब्भी जंदा पैह्लें एह् सब कुछ ऐ निं ते पैह्लें आह्ले लोकें च अस घर बी जाना ते फिर जि'यां जि'यां रेडियो आए ते लोकें सिक्खेआ गाना ते फ्ही ओह्दे बाद टी वी आई गे ते टी वी दे बाद लोकें गाना बजाना सिक्खी लेआ कि फ्ही टी वी ओह्दे बाद जदूं दे फोन आए दे न ते लोकें गी बड़ा कुछ सिक्खनै सुनने गी मिली आ उत्थुं लोग बड़ा किश सिक्खी लैंदे ते पैह्लें आह्ले लोकें गी कुछ निं जो कुछ बी ऐहा उ'नें गी इक दुए दे घर जाइयै गै पता लगदा हा ते इक दुए कोला गै मतलब ओह् सिक्खदे हे ते जां फ्ही अपने दमाग केईं लोकें गी अपनी ओह् होंदी ऐ लगन होंदी ऐ जेह्दी बजह कन्नै ओह् अपने आप च गुनगुनांदे रौंह्दे न ते गीत गांदे न ते मतलब कुछ लोग न ओह् अपने कोला बी बनाई लैंदे न गाने ते कुछ लोग न इक दुए गी सुनियै उं'दे कोला गै सिक्खदे न केईं लोकें गी अपने कोला बड़ा जैदा ओह् होंदा ऐ इक होंदा अपने कोल टैलेंट कि इक दुए कोला निं सिक्खदे ते अपने कोला गै उ'नें गाने बनाने होंदे ते बोलने होंदे न ते गाने होंदे न ते जेह्ड़े न इक दुए गी दिक्खियै ते उं'दे कोला सिक्खी लैंदे न ते इस करियै जेह्ड़े जैदाततर लोक न इक दुए कोला दिक्खियै गै करी दिंदे न मीं इन्ना इक दुए कोल उं'दा जाने दा ओह् होंदा निं ऐ कि ओह् अग्गें पिच्छे सिक्खन जा्ह्न ते शैह्रे दे लोग जेह्ड़े न ओह् सिक्खने आस्तै बी चली जंदे न कि ओह् अपने घर गै सिक्खी लैन लेकिन शैह्र दे लोक जेह्ड़े न ओह् सिक्खनै बास्तै बाह्र न लग्गे दे न बड़े सेंटर खुल्ले दे न जित्थै ओह् जंदे न सिक्खी लैंदे न लेकिन ग्रांऐं ते में जेह्ड़ा ऐ अपनी दादी कोला गै सिक्खेआ ऐ ते तुस सानूं मतलब कि कोई बी चीज जेह्ड़ी ऐ ते अपने अपने कोला गै सिक्खनै गी लभदी ऐ ते असेंगी उं'दे कोला गै मतलब कि पता चलदा ऐ कि इ'यां होंदा हा इ'यां होंदा हा ते उ'नें गी गै दिक्खी दिक्खियै करने आं सानूं उं'दे कोला गै एह् सिक्खेआ मिलदी ऐ कि इ'यां इ'यां करना होंदा अग्गें